دہلی میں بہت ساری نئی فنکارانہ تحریکیں سامنے آ رہی ہیں جس میں جیسے آرکیٹیچر پہ بیسڈ ہیں جو کہ اسکلپچرز پہ بیسڈ ہیں اور کاغذ سے پیپر میچنگ کے کرافٹس کے وہ ہیں وہ ان سے بنائی جاتی ہیں کافی سارے اور کارپیٹ ورک ہوتا ہے دہلی میں دہلی کا کارپیٹ ورک بہت زیادہ مشہور ہے قالین بنانا جو ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے اور یہاں پر بہت سارے میوزیمس بھی ہیں جس میں بہت ساری آرٹ اینڈ کرافٹ کی وہ کی جاتی ہے نمائش کی جاتی ہے